मां उन जी क्वालिटी लाइ ए ए प्लस ॾींदसि फिटिंग लाइ ए प्लस ॾींदसि ऐं सही टाइम ते पहुचण लाइ ए रेटिंग ॾींदसि डिलीवरी सही टाइम ते मिली उन लाइ बि ए ॾींदसि टोटल कुल मिलाए अठ माक्स ॾींदसि मां अठ रेटिंग ॾींदमि